हैलो मुंहिंजो नालो ज्योति सुंधरानी मूंखे बॉम्बे होटल मां खाधो खपे मुंहिंजे घर में महिमान आहियां आहिनि सत अठ माण्हुनि जो खाधो खपे जंहिंमें की दालि पूड़ी दालि पकवान पोहा कढ़ी चांवर पालक पनीर रसगुल्ला मिठाई पंज फुल्का ऐं पंज पापड़ मोकिले छॾो मुंहिंजे घर जी एड्रेस अथव एम एस लाइन माधव नगर कटनी जे बी डी मार्ग जे अंदरु गुरुद्वारे जे साम्हूं